पौधाके एक सन जड़ी बनबाबै बनाबैके लेल जैसेमे अहाँ फूलके भी गाछी लअ सकै छी केला भी लअ सकै छी आम भी लअ सकै छी एक साथ जे ओकरा रोपबै तऽ एक साथ गाछीके पत्तीमे अहाँके जोड़ी एक साथ अहाँके जोड़ी बनके ओ तैयार भऽ जायत